फोटोग्राफीमे जे बदलाव आयल यऽ पुरान कैमरामे जे फोटो आबय रहय ओहिसँ आइ काल्हिके जे कैमरा आयल छै तऽ ओइमे बहुत उच्च क्वालिटीके फोटो आबय छै एच डी भी आबय छै की एकर बाद नया नया फ्रेममे भी सेट भए कए फोटो बनय छै तऽ आइकाल्हिके मोबाइल कैमरामे जे छै बहुत परिवर्तन अयलय यऽ आओर उ फोटो जे छै बहुत साफ आओर गुणवत्तामे बहुत नीक रहय छै जैसे की सबके उ सब एकरा तरफ आकर्षित भेल यऽ आइ काल्हिके कैमराके प्रति